हेलो ड्राइवर साहब आइ गाड़ी जे कयने छलहुँ अहाँ निर्धारित समय पर संँ विलम्ब नहिए पूर्व सूचना देलहुँ बादमे हमरा की भेल आ ट्रेनके अथी समय निर्धारित समयसंँ अपनेके देखलहुँ की अथी अछि ओकर बादो हमरा पहुँचलाके बाद आधा घण्टाके काज छल सेहो होइते तखन दोसर गाड़ी कऽ लेलहुँ अहाँ एहिके नहि आउ दोसर दिन एकर जे हेतै से ओना से करबाको नहि चाही अहाँकेँ सूचना दऽ देबाके चाही कम्युनिकेशन गैप हमरा बड़ा परेशान केलक हम दोसर विकल्प लऽ लेलहुँ हँ ताहि दुआरे नहि आयब आओर बादमे एकर हेतै जे केना निमार्जन हेतै